نل کا پانی ملتا ضرور ہے لیکن آج کل نل کا پانی جو ہوتا ہے وہ زیادہ اچھا نہیں ہوتا پہلے نل کا پانی اچھا ہوتا تھا کوئی گندگی اس میں نہیں ہوتی تھی آج کل نل کا پانی گندہ آتا ہے اور اس میں بہت ساری گندگی ہوتی ہے اور وہ بالکل صاف نہیں ہوتا عام طور پر دیکھا جائے تو کافی نقصان دائک نل کا پانی ہوتا ہے نل کے پانی سے لوگ بیمار ہو جاتے ہیں اور الگ الگ طرح کی پریشانیاں لوگوں کو ہونے لگتی ہیں